आं जी राम राम जी अंऊ पंत करतार बोल्ला ना दिक्खो साढ़े घरै बिच केईं किस्में दे जानवर अस पालने आं कीऽ पालने आं जियां इक्क गौ माता अस उसी पालने आं किस आस्तै पाल्ली जंदी गौ माता की गौ माता जिस घर बिच होंदी ना ते स्याने लोक असेंगी सनांदे होंदे हे कि गौ माता तेत्ती करोड़ देवी देवतें दा वास निवास होंदा इस गौ माता दे बिच जिस बेल्लै अस कदें सोहे दे दिनें बाहर खट्टां डाहियै सौंदे हे ना ते अंबरै गी दिखदे हे ते साढ़े स्याने आखदे हे कि उप्परै गी दिखदे रौह्ना ते कमला गौ दी गैह्ल ऐ उस पास्सै दिखदे रौह्ना ते असें गी मतलब जगाने दा तरीका उनें रक्खे दा की बच्चे साढ़े थोह्ड़ी बिज्झनै दी कोश्ट करन जादै सोने दी कोश्ट नेईं करन ते गौ माता जेह्ड़ी ऐ एह् इक्क ऐसी चीज़ ऐ कि असेंगी जमदे बेल्लै जिसलै बच्चे दा जन्म होंदा ते इस जन्म बिच केह् होंदा की जिसलै सूत्तरा पांदे ना साढ़े डोगरे लोक जेह्ड़े न ते ओह् सूत्तरा पांदे इक्की दिनै दे बाद सूत्तरा पौंदा सूत्तरै बिच गौ माते दा गूंत्तर होंदा जेह्ड़ा उसी अस चक्खने सारे अपने टब्बरै गी चखाने ओह्दे कन्नै अस सुच्चे होन्ने प्ही गंगाजल चखांदे गौ माता दा गूंत्तर लेइयै ओह् चक्खने भी गंगाजल चखांदे भी सुच्चे होंदे तो गौ माता ऐ जेह्ड़ी साढ़ी असेंगी दुद्ध दिंदी ओह् दुद्ध जेह्ड़ा बड़ा पाचन होंदा साढ़े दमाग गी बड़ी अच्छी ओह् मतलब ताकत दिंदा ते अस शैल ओह्दे कन्नै पलने असेंगी ताकत होंदी गौ माता दा दुद्ध पीने कन्नै बड़ी ताकत औंदी ते आदमी दा दमाग जेह्ड़ा ओह्बी तेज़ रौंहदा गौ माता दा गोहा जेह्ड़ा ओह्बी जेल्लै अस कच्चियां कोठियां होंदियां हियां पा दियां ते गौ माता दा गोहा लेइयै सारे फेरदे होंदे हे ते आखदे हे कि साढ़े अंदर तैती करोड़ देवी देवता दा वास बना रवै तो ओह्बी सुच्चा गोहा होंदा हा ते दूआ नंबर गोहा जेल्लै अस गलैह्ड़ सुट्टी ओड़दे हे ना ते गलैह्ड़े दा गोहा असें किट्ठा करी करी करी असें कनक जां मक्कां राह्नियां तां अस उस गोहै गी अपनी बाड़ियै खलारी ओड़दे हे उत्थें सुट्टदे हे जाइयै ते नुहाड़ा हैल बड़ा शैल होंदा हा ओह् हैल जेह्ड़ा साढ़ी फसलै गी बड़ी मतलब ताकत दिंदा हा फसल साढ़ा बड़ा शैल होंदा हा उस गोहे दे हैले कन्नै तो इस आस्तै गौ माता जेह्ड़ी ऐ पालना साढ़ा हिंदू धर्म बी ऐ हिंदुएं दी गौ माता जेह्ड़ी ऐ अस जेल्लै कुसै दा प्राण निकलने पर औंदे ते उस बेल्लै केह् करदे गौ माता दी चुम्ब पकड़ांदे की भाई पकड़ो गौ माता दा संकल्प करो कि गौ माता तुसेंगी पार टपाह्ग ते इस आस्तै गौ माता पाल्ली जंदी जी ते गौ मातै दे जेह्ड़े बच्चे होंदे जेह्ड़े बच्छे होंदे अस हल्ल बाह्ने दे कम्म ओह् अस उनेंगी दांद आखदे जेल्लै बड्डे होंदे उनेंगी दांद आखदे उनेंगी हाल्लें लांदे बच्छें गी हाल्लें लाइयै दांद बनी जंदे ते ओह् दांद जाई जमीनै बिच दल्ल बाह्नै दे कम्म औंदे ते जेल्लै हल्ल बाह्नै अस तां फसल लान्ने आं ते इस आस्तै ओह् गौ माता दे बच्छे जेह्ड़े न ओह्बी साढ़े कम्म औंदे न हर गल्ला गौ माता जेह्ड़ी ऐ असेंगी फायदा दिंदी ऐ होर बी केईं किस्म दे जानवर होंदे अस उनेंगी रक्खने आं जिंदा असेंगी फायदा होंदा मैंही होंदियां बक्करीं होंदियां होर भिड्डां होंदियां भिड्डां केह् कम्म करदियां बक्करियां केह् कम्म करदियां भिड्डां जेह्ड़ियां असेंगी ओह् अपनी ऊन दिंदियां अस उंदे कम्बल बनांदे स्वेटर बनाने कोट्टियां बनाने ते साढ़े ठंडू दे औने आह्ले टैम च असेंगी ओह् चीज़ कम्म दिंदी ऐ ते एह् इस आस्तै अस भिड्डां बी पालने ते बक्करियें दा दुद्ध पीने बक्करियें दा दुद्ध जेह्ड़ा ओह्बी बड़ा अच्छा होंदा सुआदला बी होंदा ते शैल होंदा पर थोह्ड़ी जेही गल्ल उसी एह् होंदी कि शुहान थोह्ड़ी थोह्ड़ी होंदी ऐ पर ओह् जेह्ड़ा दुद्ध बड़ा काबिल होंदा साढ़े दमाग गी बड़ा अच्छा ताज़ा करदा ते इस बास्तै ओह् जानवर जेह्ड़े अस जानवर रक्खने आं होर बी केईं किस्में दे जानवर होंदे अस ओह् जानवरें ई पालने आं अपने फायदे आस्तै गै पालने आं एह् चीज़ ऐ जानवरें गी रक्खने दा फायदा केईं बारी तोते पालने आं अस तोते कीऽ पालने आं कि साढ़े बच्चें दा मन चित्त लग्गे दा रवै तोता टें टें टें करदा होर गल्लां बी करदा भापा जी मम्मी जी आओ जी ब'वो जी मतलब बड़ियां सोह्नियां गल्लां करदा तोता ते साढ़ा मन जेह्ड़ा बड़ा खुश होंदा तोते दी आवाज़ सुनियै गल्ल सुनियै इस आस्तै अस केईं किस्म दे जानवर अस घर रक्खने आं जै माता दी जै माता दी